हैलो आं जी जै माता दी बाकी ठीक ठाक तुस सनाओ आं जी आं जी अच्छा बाकी ते ठीक ठाक ऐ बाकी तुस सनाओ होर बनाना केह् केह् ऐ चाम्प होई चाम्प होई नॉन बगैरा होई गे आं कोई गल्ल निं तुसेंगी टन दी वाज़ बिच शैल बनाई देगे कोई निं कोई निं कोई निं ओह् कोई गल्ल निं असेंगी पता असें पैह्लें बी बड़े जादा फंक्शन कीते दे साढ़े पैह्लें बी कदें धामां गी निं आया ऐ चलो ठीक ऐ ठीक ऐ ओके जी